हेलो की यौ बजिऔ हँ गाड़ी भऽ जायत साधन जायके लिए कोन चीज कोन चीज गाड़ी अहाँकेँ चाही जी बोलू ओकर अहाँकेँ लागि जायत बुझिऔ ने बारह तेरह सए रूपैआ लागि जायत हँ तऽ बारह तेरह सए रूपैआ लागतमे बिझबै तब ने कहाँके की करेके है नहि करेके है ओहिमे सब चीजमे तऽ फ्री छै बारह तेरह सए रूपैआमे खेनाइ पिनाइ सब किछु ओएहमे मिल जायत अहाँकेँ तऽ आरो कोइ व्यवस्था छै की पैसा केना भेजबै हेलो पैसा अगर गाड़ीके कहाँ लऽ के हम अयबै बतेबै तब ने गाड़ी यहाँ लऽ के आबैत छै पैसा केना ट्रांसफर करबै नहि करबै गूगल गाड़ी कहाँ लै के आबू बतेबै तेकर बाद ने हँ गाड़ी यहाँ लऽ के आबू ने लऽ के आबू कितना आदमी जयबै ने आदमी बतेबै तब ने सोझे अहाँ कहैत छियै जे गाड़ी भाड़ा करबै एनामे थोड़े होइत छै जब पूरा परिवार जयबै कै आदमी छियै पूरा परिवार छियै अच्छा दश आदमी जयबै मतलब मतलब अहाँकेँ एगो पूरा बस चाही या बोलेरो आरमे काम हो जयतै की बसमे अहाँ बस से जयबै जे गाड़ीमे फोर व्हीलर जेनाकि मतलब चारि चक्का चाही छओ चक्का बला गाड़ी चाही बसके अहाँकेँ लागि जायत पाँच हजार रूपैआ आ बलेरोके लागि जायत अहाँकेँ तेरह चौदह सए रूपैआ लागि जायत हँ बसके पाँच हजार लागत ओहिमे रास्ताके रास्ता खाना पीना सब मतलब बसके ट्रांसपोर्टके थ्रो मिलत अहाँकेँ हँ तऽ अहाँ बतबू मतलब बस चाही या मतलब बलेरो बलेरो चाही तऽ हम अहाँ डेट बतबू डेट पर अहाँके लऽ के आबैत छी हम हम मेसनामे लऽ के आएब तऽ मतलब अहाँ ई डिसाइड करिऔ ने पहिले कि अहाँकेँ कथी चाही मतलब बस चाही या बलेरो चाही बस चाही मतलब पैसा मतलब वहाँ अयबै तेकर बाद देबै की मतलब मतलब कैश आ गूगल पे करबै अहाँ तऽ ठीक है गड़ी लऽ के आबू तेकर बाद गूगल पे करे से किआ आर खाली मतलब मतलब मेसने से जाइके जाइके छै मतलब कहीँ आओर आओर आदमी लैके जाइके छै आँ मेसने से आदमी लऽ के जाइके छै की आओरो मतलब एक दूसरे जगह से तऽ बाबाधाम जायके छै की बाबा धाम से आगे आर कहीँ जाइके छै कुशेश्वर जाइके छै अच्छा ठीक छै तऽ हम लऽ के आबैत छी हम गाड़ी